असांखे हितां वञण में ॾाढी कठिनाइयुनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे छा थींदो आहे ॾिसंदा आहियूं की केॾी सारी पब्लिक हूंदी आहे केॾी भीड़ हूंदी आहे केॾो कुझु हूंदो आहे त इन में कई बार त गाॾियूं बि छुटिजी वेंदियूं आहिनि पैसा बि हली वेंदा आहिनि असांजा कीअं ॾिसंदा आहिनि की ट्रैफिक ॼमाए करे बिही रहंदा आहिनि हिकदमि हिकदमि सां एॾी भीड़ ॼमाए करे वेहि रहंदा आहिनि हुननि खे कोई मर्यादा कान्हेनि ढंग सां हलणु खपे ढंग सां हलाइण खपे अॼुकल्ह ॾिसऊं था की अॼुकल्हि जा ॿार कीअं पी करे गाॾियूं था हलाइनि कारूं था हलाइनि पिया तंहिंमे कईं ॿारनि जी जान थी हली वञे असां पाण त पीऊं था असां ॿियनि जी बि ज़िंदगी ख़राबु था कयूं त असांखे इहो नशो मुक्त रहणो आहे मेन त कारणु इहो ई आहे की असां नशो करे करे और उन खां पोइ असां कारियूं गाॾियूं मोटरूं साईकिलूं इहो हलायूं था ॿियनि जी ज़िंदगी बि असां ख़राबु था कयूं ॿी ॻाल्हि वरी ट्रैफिक वग़ैरह बि हूंदियूं आहिनि त उन्हनि जो बि असांखे ॾाढो मुश्किल सामनो करिणो पवंदो आहे त हिननि सभु हिननि सभिनि लाइ असां खे हिक सुविधा हुजे सुठे सां सुठे सां समाज में हलणु खपे पंहिंजे मुल्क में पंहिंजे देश में सुठे सां हलणु ॿोल्हाइणु करणु खपे